मुंहिंजे एरिया उल्हासनगर जे आसपास माण्हू जेका वधीक वञणु पसंदि कंदा आहिनि उहो आहे लोनावला माथेरान हाणे जीअं बारिश जो मौसम आहियो आहे मींहं पए पियो थो त मींहं में ज़्यादातर माण्हू जाम माण्हू लोनावला वस वञणु पसंद कंदा आहिनि छोकी हुते जेका डैम आहे ऐं झरना आहिनि हुते माण्हू खे हिकु अलॻि ई वातावरण मिलंदो आहे ताज़ी ताज़ी हवा ऐं ताज़ा ताज़ा पाणी मींहं जो पाणी हुते जो पंहिंजो पिकनिक मनायण वञी सघंदा आहिनि इन जे अलावा आसे पासे माथेरान बि आहे माथेरान जी बि जेकी मथे चढ़ाई करे माण्हूअ खे उहो ताज़ी हवा छोकी हिन टाइम हेॾी गरमीअ खां पोइ हीअ जेकी बारिश आई आहे मींहुं आहियो आहे त उन्हनि में सॼे परिवार सां या दोस्तनि सां ग्रुप सां पंहिंजे जेका वञनि था हुननि खे जाम मज़ो ईंदो आहे हिन जे अलावा ते पर थोरो थोरो सो परे में महाबलेश्वर बि आहे जेको माण्हू ॿिनि टिनि ॾीअन लाए वञी करे हुते रही करे सॼा अलॻि अलॻि पॉइंट ॾिसी करे हुतां यो बि मजो वठी ता सघनि